साढ़ी जेह्ड़ी देश दी पुलस ऐ ओह् बड़ा कम्म करा दी क्राईम गी रोकने आस्तै बड़े लिगल ऐक्शन लै दी क्राईम दे खलाफ मतलब कि जेह्ड़े जम्मू दी पुलस ऐ ओह् पैट्रोलिंग करदी फिर आर्मी ऐ जेह्ड़ी ओह् निगरानी रखदी भला इ'यां भुट्ठा सिद्दा कोई कम्म निं करै कश्मीर दे दंगे शंदे होंदे हे फिर आर्मी नै ओह् उ'नेंगी रोकेआ आर्मी नै कानूक बनाया कि कोई बी करदा उसी शूट करना सख्त पुनिशमैंट करनी जेह्दे कन्नै लोकें बिच्च डर फैलै कि क्राईम करनै कोला दा गरै क्राईम करने कोला दा डरै ते फिर गै क्राईम घटदा ऐ लीगल ऐक्शन क्योंकि जेह्ड़ी साढ़ी गौरमैंट ऐ इ'नें बड़े लीगल ऐक्शन ले एह्दे खलाफ कि क्राईम गी घटाने आस्तै फिर देश गी इक ओह् पुलस बड़े ओह् करा दी लीगल ऐक्सन लै दी फिर पैट्रोलिंग होंदी फिर हर रात पुलस जेह्ड़ी ऐ पैट्रोलिंग करदी फिर नाके लगदे पुलिस दे उ'नें रोकने आस्तै क्रिमनल गी रोकने आस्तै क्राईम गी रोकने आस्ते फिर बड़ा किश करदे जि'यां कि पुलस पुनिशमैंट दिंदी फिर जेलां बनी दियां कांस्टिट्युशन आस्तै जज्ज बैठे दे कोर्ट बने दे फिर जेल होर पुलस स्टेशन कोई कुसै बी अन्याय ही बंदा पुलिस कोल कंप्लेन करी सकदी पुलस इंवैस्टिगेशन करदी पूरा न्याय करदी फिर उसी जेह्ड़ा आरोपी ऐ फ्ही जेह्ड़ा मुजरिम ऐ उसी पेश कीता जंदा कोर्ट च पेश कीता जंदा फिर जज जेह्ड़ा पूरा दोनें बकीलें दी सुनदा कि किस टाईप दी केह्ड़ी सज़ा लगदी केह्ड़ा कान्सटिट्यूशन दा ऐक्ट लगदा ओह्दे पर फिर उसी सज़ा मिलदी इ'यां करियै कि देश च थोह्ड़ी जागरूकता फैलै फिर होर कि जेह्ड़ी साढ़ी देश दी भारत देश दी पुलस ऐ ओह् बड़ा ओह् करदी क्राईम गी रोकने आस्तै बड़ा ओह्दे खलाफ सख्त ऐक्शन लैंदी फिर और आर्मी जेह्ड़ी ऐ आर्मी बाह्रा दे टैररिस्ट बगैरा उ'नेंगी रोकदी कि इक देश दा म्हौल बगाड़दे बाह्रा दे लोग बाह्रा दे लोग जेह्ड़े देश दा म्हौल बगाड़ी ओड़दे जेह्दे नै केह् होंदा कि क्राईम फैली जंदा क्योंकि तुस कश्मीर दी गै ओह् लैई लैओ तुस कश्मीर च जिसलै दंगे होए हे उसलै बाह्रे दे लोकें पाकिस्तानी मिलिटैंट आइयै बाह्रा दा ते इत्थै दंगे कराए फिर इत्थै ओह्दै न कश्मीरी पंडित हे जां बड़े लोग हे कश्मीर दे उ'नें नट्ठना पेआ छड्डियै औना पेआ ते ओ कश्मीर पर कब्जा होआ फिर इ'यां कि कश्मीरी पंडित बी अपना घर छड्डना पेआ ओह् सिर्फ क्राईम दी बजह् कन्नै अगर गौरमैंट इंडिया दी उस टाईम थोह्ड़ा बड़ा ऐक्शन लैंदा मतलब केह् नांऽ आर्मी अपनी उत्थूं अप्वाईंट करदी किश बी करियै क्योंकि बाह्रा दे लोकें आइयै इत्थै क्राईम फैलाया ते ओह्दे नै केह् होआ कि जेह्ड़े उत्थै दे कश्मीरी लोग रौह्ने आह्ले हे उ'नें गी थोह्ड़ा दुख होआ परेशानी होई क्योंकि ओह्दी बजह् नै उ'नेंगी घर छड्डना पेआ उं'दी बड़ी जानां गेइयां बड़ा इक उस टाईम दा डिजास्टर हा होए दा ओह् उस टाईम दा क्योंकि उस टाईम दा उत्थै लोग हे ओह् नट्ठे दे अपने घर छड्डियै ते उ'नें अपने घर छड्डियै बड़ी बड्डी चीज होंदा घर छड्डियै औना एह् चक्कर उ'नेंगी ऐसा म्हौल बनी गेदा हा किओह् रेही निं सकदे हे उत्थै जेह्ड़े बाह्रा दे टैर्रिस्ट हे उ'नें उ'नें लोकें गी कश्मीरी पंडितें गी कश्मीरी जेह्ड़े लोग उ'नेंगी मारना टार्चर करना अपना मतलब केह् नांऽ कश्मीर अपनी बक्खरा देश बनाना चांह्दे हे कश्मीर गी पाकिस्तान बिच्च ऐड करना चांह्दे हे एह्दे नै केह् होआ कि टैर्रिस्ट बधी गेआ व फिर ओह्दे बाद ओह् जेह्ड़ा हा टैर्रिस्ट ओह् चलदा रेहा चिरा तक्कर त्रीह् साल दस बीह् साल जेह्ड़ा टैर्रिज़म रेहा उत्थै फिर मोदी गौरमैंट नै उत्थै जेह्ड़ा ऐक्शन ले उ'नें दिक्खेआ कश्मीर च बड़ा टैररिज़म ऐ उ'नें उत्थै फिर आर्मी अप्वाईंट कीती आर्मी नै केह् कीता कि आर्मी नै स्ट्रिक्ट ऐक्शन ले उत्थै अपनी मतलब शूट ऐट साईट इ'यां जां फिर बड़े इ'यां जेह्ड़े गौरमैंट नै खलाफ ऐक्शन उं'दे हे उत्थै निक्के निक्के बच्चे पत्थर मारदे हे उं'दे खलाफ ऐक्शन ले उ'नें अन्दर भरी ले ओह्दे नै केह् होआ कि क्राईम घटी जी लोकें गी ऐजुकेशन दित्ती फिर ओह्दे नै हून कश्मीर च क्राईम घटी गेदा ते ओह्दी होर बी अजें थोह्ड़ा जां है पर सिर्फ थोह्ड़ा थोह्ड़ इ'यां क्राईम बिल्कुल घटनें गी टाईम लगदा कि हर इक चीज गी घटने गी टाईम लगदा इक चीज जेह्ड़ी शुरु होंदी उसी टैम निं लगदा पर इक जिसलै खत्म होंदी निं ते उसी बल्लैं बल्लैं मरदी ते हून गौरमैंट बड़े ऐक्शन लैंदी अपने आर्मी उत्थै अप्वाईंट ऐ पुलस उत्थै अप्वाईंमट ऐ जेह्दी बजह् कन्नै कि उत्थै थोह्ड़ा डर दा म्हौल ऐ ते इसै बजह् नै गौरमैंट उत्थै होर स्कूल ऐजुकेशन बना दी क्योंकि जेह्ड़ी ऐजुकेशन होंदी ओह् बंदे गी इक गुड सिटिजन बनांदी बंदे दे दमाकै च पांदी सिक्खने दी शक्ति दिंदी केह् स्हेई ऐ केह् गल्त ऐ